जीअं त असां जे मुल्क में घणई भाषाऊं आहिनि जीअं राजस्थानी गुजराती बंगाली तमिल तेलगू मलियाली पर सभिनि खां सुठी मिठी उच दर्जे वारी ॿोली सिंधी आहे ऐं हिन खे ॻाल्हाइण में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे असां जी भाषा ॾाढी सवली आहे ऐं इन ॿोलीअ खे ॻाल्हाइण में नन्ढे खां वॾे खे फ़ख़ुरु थींदो आहे